पारा अमीनाबाद दागवा रजतपुर कृष्ना नगर चारबाग आलमबाग दुब्बगा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रांनगर मुंशीपुलिया गोमतीनगर मवैया तकरोही मुइम मुइमदपुर वा कुर्शी रोड वेठा पक्षी का तालाब मलियांव इटौंजा चिनेट चौक